जब एक सिंगर या गायक अपने श्रोता के सामने जाते हैं स्टेज पे जाते हैं उसके अन्दर एक अजीब सा भय रहता है डर बना रहता है उसका रीज़न ये है जो एक कलाकार स्टेज पे जाने से पहले बहुत भयभीत रहता है चाहे वो जूनियर कलाकार हो या सीनियर कलाकार उससे कोइ फ़र्क नहीं पड़ता फ़र्क पड़ता है तो आपके परफाॅर्मेंस पे कि आप कैसा परफाॅर्मेंस कर रहे हैं इस परफाॅर्मेंस को कैसे आप दे रहे हैं जब एक कलाकार अपने स्टेज पर जाता है उसे सबसे पहले भय रहता है कि हमसे क्या गलती कुछ हो जाएगी मैं गाने में बेसुरा तो नहीं हो जाउंगा मैं गा पाउंगा कि नहीं गा पाउंगा उसी क्रम में उसका आवाज भी बैठ जाता है की बहुत सारे सिंगर को वो सोचते हैं कि मैं गा पाउंगा मैं इतने सारे पब्लिक के बीच में कैसे गाउंगा वो अपने अनुभव उसके सामने का घबराहट और डर का माहौल रहता है ये कॉमन बात है हरेक सिंगर हरेक ये कलाकार में ये पाया जाता है इसका रीज़न ये है ना कि जब हम हज़ारों के भीड़ और हज़ारों के आदमी देखते हैं तो वहाँ पे हमें मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है ओ मनोवैज्ञानिक हमें थोड़ा सा घबराहट और भय का माहौल बनाता है मेरे अन्दर हाँ कलाकारों के अन्दर कि मैं कैसा परफाॅर्मेंस दूंगा मैं कैसा गाउंगा मैं कैसा क्या करूंगा ये कलाकार के अन्दर रहता है जब कलाकार अपने स्टेज पर चले जाते हैं और बैठ जाते हैं बैठने के बाद थोड़ा भय दूर होता है बैठने के बाद जब वो थोड़ा बहुत गुनगुनाते हैं तो उन्हें लगता है कि चलो अब ठीक लग रहा है अच्छा लग रहा है और फिर स्ट्रूमेंटल बजता है या स्ट्रूमेंटल बजाने के बाद हमारे अन्दर थोड़ा सा भय जो है दूर होता है भय दूर होने पर हम काॅन्फेंड काॅन्फिडेंस में थोड़ा आते हैं और उस काॅन्फिडेंस में आने के बाद

हमारे अन्दर हिम्मत आता है गाने का हिम्मत आता है और हम अपने डर से धीरे धीरे काबू को काबू कर लेते हैं धीरे धीरे डर और फिर हम धीरे धीरे धीरे धीरे फ्री हो के धीरे धीरे अपने माइंड को नर्भसनेस से दूर करते थे और वो स्थिति से दूर होकर हमलोग गाना गा पाते हैं और इस प्रकार हम कलाकारों का भय दूर होता है